निक्के होंदे दी गल्ल ऐ में पैह्ली बार अपने भापा कन्नै गेआ हा जंगलें बिच्च ते मिगी बड़ा शौंक ही जंगलैं बिच्च जान दा पैह्ली बार में प्हाड़ पर चढ़ेआ हा ते इक अलग गै मज़ा आया हा मिगी ते फिर में भापा गी बोलेआ नेंई में बी इयै करनी ऐ ट्रैकिंग करनी ऐ में बी मीं प्हाड़ें पर जाना बड़ा शौंक ऐ मेरा ते प्हाड़ैं ठंडी ठंजी हवा चलदी उऐ जेहा बाताबरन होंदा मौसम बी शैल होंदा ते बरखा बी पौंदी बस उऐ दिक्खियै मन करदा कि ट्रैकिंग करां मिगी शांति चाही दी पूरै अग्गैं पिच्छैं जां में घर नी बैठनें गी मन करदा मेरा मन करदा जंदा रवां प्हाड़ै अग्गैं पिच्छैं जित्थें बी लभदा कोई ते